खंयचोय वेवसाय सुरू करता आसतना सगळ्यांत पयली त्या वेवसायाची म्हायती आसप ही खूब गरजेची आसा तातूंत कितें कितलो खर्च लागतलो किंवां तातूंत तुका खर्च तुजो कसो सुट्टलो कितलीं वर्सां लागतली हो खर्च सुटपाक किेंवां खंयची टॅकनोलोजी तुका जाय हे सगळें कळप खूब गरजेचे आसा त्या भायर त्या वेव वेवसायाचो कस्टमर बेज म्हणल्यार तूं तो वेवसाय कोणा कडेन करतलो हे सगळे जाणून घेवप वेवसाय सुरू करच्या पयली जाणून घेवप खूब गरजेचे आसा गांवगिऱ्यां लोकांची किंवां खंयच्या लोकांची मेन प्रोब्लॅम होच आसा की नाॅलेज बेज आसा ती खूब कमी आसता इन टर्म्स ऑफ फायनांस खंयचे घेवप लॉन खंयच्यान घेवप किंवां कितलों वेळ लागतलो हे इन्स्टोलमँट्स भरपाक त्याच भायर त्याच बरोबर आमचें जे डिस्ट्रीब्यूशन नॅटवर्क आनी एक्सेसीबिलीटी नॅटवर्क जे आसा हांगासरलें तें खूब बिगडून बिगडून गेल्ले आसा कित्याक कनॅक्टवीटी रोर्डसाची बी सगळें आमची एका तरेंन इतलीं बरीं जावना आनी थंय सगळो प्रोब्लेम जालो आसा सो एक सरकारान करूंक जाय की आमचें ऍजूकेशनांत बेजीक ऍजूकेशनांत एँटरप्रोनरशीप किंवां बेजीक बिजनॅस स्टार्ट करपाची आयडीयास आनी एँटरप्रोनरशीपाचे लेसन्स इंट्रोड्युस करूंक जाय

कितलो तेप आ आपूण चलोन आपल्याक कितलें अर्निंग्स येवूंक शकता हांची आयडीया येवं शकता आनी त्याच बरोबर त्या वेवसायेचो वेगळे वेगळे जे भाग आसा जे आमी ह्यूमन रिसोर्स मार्केटींग किंवां फायनान्स अशें वेगळे वेगळे भाग मेळटा ताची थोडी थोडी अशीं म्हयती आणी कोणा कडल्यान म्हायती काडूंक शकता ताची म्हायती जर आमकां मेळत जाल्यार आमकां बऱ्याक पडूंक शकता सो एक नाॅलेज बेज म्हणजे आयटी सॅल बी करूंन थंय तांकां कन्सलटेशन करपाक ऑपरचूनेटी आमी दवरूंक शकता एक अशींच आयटी सॅल सरकारांन आतां केल्ली आसा थंय तूं आपल्या बीजनेसाची कन्सलटेशन करूंक शकता किंवां जर तुजो स्टार्टप आसा म्हणल्यार तूं आता स्टार्ट करता आनी तुजे कडेन सारको फायनान्स ना जाल्यार तुका सपोर्ट करपाक तो आ आयटी सॅल आपलीं मनशां दिता आनी ते तुका ओपिनीयन दितात की तुजे कितें चेंजीस करूंक शकता किंवां खंयच्यान फायनान्स करूंक शकता वगैरे वगैरे सो अशें कितेंय ऑपोर्चुनीटीस आसल्यो जाल्यार गांवगिऱ्यां लोकांक किंवां सगळ्या लोकांक बरें पडूंक शकता